मेरी सब तू शैल चीज़ जेह्ड़ी लगदी ऐ ओह् ग्रां दा नजारा ब्हा ओह् नजरिया पेड़ पौधे साढ़े ग्रां दे ग्रां दी नेचर बड़ी शैल ऐ जम्मू च छड़ा पलयूशन बगैरा ऐ सब कुछ ऐ है बड़ी इ'यां गंदगी बिमारी निक्के निक्के गलियां निक्के निक्के घर बड़ी मुश्कल ऐ ग्रां च एह् हुंदा ठंडी ब्हा शैल रुट्टी अपने घरै दी बनी जंदी देहीं दुद्ध पनीर अपने घरै दा खेती बाड़ी सब्जी सुब्जियां खेती बाड़ी च लब्भी जंदी सब कुछ ग्रां च बड़ी सुख सुविधा ऐ ठंड़ी ताजी ब्हा सबेरे उठ्ठिये पैह्लें सिटी च कुत्थै सैर करनी कुत्थै नेही ग्रां च सबेरे सोने दा टाइम टेबल बड़ा शैल होई जंदा खाना दा बी शैल होई जंदा खाने दी बी रुट्टी ताजी लब्भी जंदी शैह्रै च एह् स्हाब होंदा राती सब्जी बनाई ते सबेरे बी उ'ऐ केह्ड़ी चलाई लैनी इ'यां मतलब इत्थे सिटी दे लोक बड़े आलस औलस करदे इत्थै ते इ'यां घट्ट गै खाने पीने दा ध्यान रखदे इत्थै छड़ा फैशन होई गेआ लाने लोने गी बड़ा इ'यां घ्यान दिंदे दे इयां फिरने फुरने दे बड़ा चाऽ होंदा साढ़े ग्रां च एह् होंदा ताजी ब्हा लैनी जेल्ले बर्खा पौंदी पेड़ पोधे होंदे बड़े शैल बड़े शैल ओह् होंदा इत्थै ते ग्रां मतलब ठंड़ी ब्हा जेल्ले बर्खा पोंदी 'इ'यां ठंड़ा मौसम होई जाना इन्ना मजा शैल नजारा औना ते बर्खा इन्ना ओह् पेड़ पोधे ठंड़ी ब्हा लैऔ बूहटें थल्ले बेही जाओ खट्ट डाहियै शैल मजा औंदा मतलब इ'यां ग्रां दी जिंदगी सब तू बैस्ट जिंदगी ऐ अजकल बड़े आखदे हैन अस शैह्री हां शैह्री हां शैह्रे दा कोई बतीरा नेईं होंदा शैहरी लोक इ'यां आकड़े दे होंदे मूंह चढ़े दे होंदे इ'यां कुसै कन्नै बोल्ली ढंगै कन्नै राजी नेईं ऐ ग्रां दे लोक बड़ा मेल मलाप रक्खने आहले होंदे मतलब ग्रां दी लाइफ बड़ी शैल ऐ बैस्ट जिंदगी ऐ ग्रां दी ग्रां दी लाइफ इनी बैस्ट है ना मतलब इन्ना नजारा औंदा इत्थूं दे लोक इन्ना मेल मलाप हर कुसै दे घर किश होग सब जाङन सिटी दे लोक जित्थै शैल उच्चा उच्चा होग उत्थै गै जाना जित्थै निक्के मुट्टे माड़े लोक होन उत्थै है नी जाना एह् ते कोई तरीका नेईं होंदा ऐ सब जगह जाना चाहिदा इस दुनिया च कोई निक्का बड़ा नेईं होंदा सब भगवान दी देन ना कोई अमीर होंदा कोई गरीब होंदा कोई किश देई नेईं सकदा कदें इक दुऐ गी दिक्खी नेईं जलना जिन्नी जिन्नी अपनी एहसियत इन्ना इन्ना करना चाहिदा जेहड़ा अजकल उ'ऐ जेहड़ा मेल मलाप शैल रक्खे मन मुटाब नेई रक्खे उ'ऐ बंदा शैल होंदा हां ते ग्रां दे मतलब रुट्टी बी ताजी लभदी सब कुछ देहीं दुद्ध घरै दा बनी जंदा गवै दी सेवा करनी गौ माता गी पूजना शैंहरे दे लोक आखदे गौ रक्खी दी ग्रांई अजकल किश होई जा एह् ग्रांई एह् इसी बोलने दा चज्ज नेईं ऐ एह् डोगरी बोल्ला दा डोगरी साढ़ी देश दी शान ऐ डोगरी बोलनी चाहिदी शैल डोगरी बोलनी चाहिदी कोई निक्का बड्डा नेईं होंदा अजकल बड़े इयां शहरु बने दे हिंदी पैह्ले जमाने च डोगरी गै बोलदे हे डोगरी दा इन्ना म्हत्तव है ना हून बी लोक डोगरी रखदे ना जि'नें लोकें गी समझ ऐ डोगरी गै बोलदे ना इं'दे आह्ला लेखा नेईं मतलब इ'यां एह् बड़ी अग्रेजी मारनी इं'या दूए गी दिक्खियै अग्रेंजी बोलनी हिन्दी मारनी बड़ा बोलना हां ते साढ़े ग्रां दे सिद्धे साद्दे लोक होंदे शैल रौह्ने गी ढंग इक दूआ औन जान शैल किश होई गेआ उत्थै कम्म कराई लैंगन शैल शैहरे दे लोक छड़े खानी पीनी चंगी ते इ'यां सज्जी धज्जी ऐ ग्रां च शैल मतलब इ'यां ग्रां दा लाइफ सटाइल इ'यां बड़ा शैल ऐ मतलब बहुत मजा औंदा उत्थै रौहने दा बी इयां ठंड़ी ब्हा सबेरे टेमें दा सोना टेंमे दा उट्ठना शैह्रे दे लोक राती सौंदे लेट सबेरै उठदे बी लेट ते शैल मतलब इ'यां ग्रां च शैल इ'यां मन मुटाव लेइयै रौह्ना होंदा दे कोई अग्गै पिच्छै होई गेआ जा कुसै जाना होऐ शैल मिलियै जंदे शैह्रें दे लोक इ'यां कल्ले मकल्ले जाना गिज्झे दे होंदे ते बड़ा मुश्कल होंदा एह् ऐ बो एह् मतलब सब तू स्हेई जिंदगी ऐ ग्रां दी लाइफ दी शैल मजा आई जंदा ते शैल मतलब शैल मजेदार जिंदगी जेह्ड़ी है ना ग्रां च गर्मियां होआ दियां अम्ब लग्गने अम्ब बूहटें फल फ्रूट घरै दा होई जंदा सब्जी सुब्जी सब घरै दी होई जंदी शैल मजा आंदा मतलब अपने घरै दी सब्जी घीए भिंडियां लाओ सीजन बाई सब कुछ शैल मजा आई जंदा शहरे दे लोक मुल्ये लेइये खंदे ओ बी सब्जी बेकार होंदी शैल चज्जे दी नेई होंदी मतलब बड़ी इयां मुशकले कने इयें तकलिफे कने बड़ा मतलब लोक बड़े इ'यां कंजूस पुना करदे उ'नें शैल रौहना चाहिदा मिली मुलिये इटयां ग्रां दी लाइफ गै किश होर ऐ